म्हज्या आवदीचे आवडीचें दिसाळें आसा सनातन प्रभात दुसरें तरूण भारत आनी गोमन्तक वाचपाचो हांवें यत्न केला पूण तरी म्हाका सनातन प्रभातच आवडटा कारण त्या दिसाळ्यांत खुबशे अध्यात्मीक म्हणजे स्पिरिच्यूअल आसता जें आमकां खंयच सोदल्यार सुद्दां मेळचेना एखादो सण आसा म्हणजे चवथ आसा दिवाळी आसा दत्त जयंती आसा हे जे जे आमचे वर्सूयभर सण आसात हिंदू धर्मानुसार त्या सणाक आमी कशें तें सण साजरे करप ते साजरे करून आमी खरेंच देवाचें जें सत्व आसा तत्व आसा तें आमी कशें मेळोवपाक शकता आमी कसो भाव तें सण साजरे करतना जागृत दवरपाक शकता कारण आमकां संतांनी सांगलां न्ही भाव तुची देव तो भाव कसो आमी वाडोवपाक शकता देवाच्या बद्दल आमची भक्ती आमी कशी वाडोवपाक शकता हें सगलें सनातन प्रभातांत आसता पूण दुसऱ्या खंयच्याय दिसाळ्यांक म्हाका तें सोदून सुद्दां सापडलें ना दुसरें म्हणजे सनातन प्रभातांत ह्यो कितें खऱ्यो गजाली आसात त्यो थेटपणान दितात तेजे बरोबरूच एक टिपणी आसता ज्या टिपण्यांक आमी कशें वागपाक जाय आशिल्लें अशें आमी वागनाशिल्ल्यान ही घटना घडली ही चोरी जाली किंवां आमी पयलें शादूर रावल्यार हें जायनाशिल्लें अशें सगळें जें टिपणी आसा त्यो येतात ब्रेकेटांत त्यो वाचतकीत आमच्या ज्ञानाक आनीक भर पडटा म्हणून सनातन प्रभात वाचतगीर खरेंच मनापासून राष्ट्र आनी धर्मा विशीचें जें कितें आसा तें जागृत जाता त्या शिवाय वेगळ्यो वेगळ्यो जें आमचें राष्ट्रपुरूश आसात उदाहरण घेतले जाल्यार आमी लोकमान्य टिळक किंवां गांधीजी जवाहरलाल नेहरू हे सगळें आमचे वळखीचे आसात पूण काही जे आसात उदारणार्थ अरविंद घोश आसा बाबू हेमू आसा शिरिश कुमार आसा हांची जयंत्यो तशेंच तशेंच भगत सिंग अशें वेगळे वेगळे आसा जे आमचे देशा खातीर इतले त्रास काडले तांचे जयंत्यो तांची चरित्रां आनी तांचे निर्वाळ दीन म्हणजे तांचे हें कितें मृत्युचे दीस हें सगळें सनातन प्रभातान अचूक येतात ताका लागून आमची ज्ञानाक भर पडटा की अमके दिसाक अमको हो राष्ट्र पुरूश जल्माक आयलो तांणी अशी कार्य केलें आनी अशें पद्दतीन आमकां आमचे देशा खातीर ताणें मोलाचें हें दिल्लें आसा म्हणजे आपलें आयुष्य वेचिल्लें आसा हें आमकां समजता हें आमकांच समजता अशें न्ही तर आतांची तरूण पिढी आसा आतां जीं शाळेंत वचपाचीं भुरगीं आसा तांकां सुद्दां हातूंतल्यान खुबशें ज्ञान मेळटा तशेंच आमी आतां सण साजरे करतात आनी चवथ साजरी करतात जाल्यार आमची गणेश मुर्ती कशी आसपाक जाय सात्वीक आसपाक जाय केदी आसपाक जाय सार्वजनीक गणेश उत्सव आमी मनयतात जाल्यार तातूंत आमी जें कितें आमची जी मिरवणूक वता तें मिरवणूक आमी शिस्त कशी पाळपाक जाय आमच्या धर्माक किंवां आमच्या त्या सणाक कांयच काळिमा न लागता आमी वेवस्थीतपणान सात्विकपणान ती मिरवणूक कशी काडपाक जाय हाजी विशी सुद्दां सविस्तर पणान सनातन प्रभातान येता तें इतर खंयच्याय दिसाळ्यान आमकां आयकूपाक किंवां पळोवपाक मेळना तशेंच अनेक गोश्टी सनातन प्रभातान येता उदारणात आमी पंदरा ऑगस्ट आयली सव्वीस जानेवारी आयली की आमी तिरंगा वापरतात तर हे तिरंगा आमचे भुरग्यांच्या हातांत दिता गाडयांक लायता पूण दुसरो दीस जेन्ना उजवाडटा तेन्ना हे तिरंगा जमनीर पडटा किंवां खंयतरी गटारांत पडटात अशे तरेची खूब स्थिती फाटले दिसांनी जाताल्यो तर हाजी विरोधात किंवा हें जावूं नजो म्हण सुद्दां मोहीम सनातन प्रभातान राबयतात तशेंच जनतेक आनी सगळी लोकांक आव्हाहनय करतात की अशें तिरंगे तुमी प्लास्टिकचे वापर नाकात तशेंच त्या तिरंगाची विटंबना आनी विडंबना करनाकात अशे पद्दतीन राष्ट्र आनी धर्म ह्या दोनिंतल्यान जागृती करपाचें जशें लोकमान्य टिळकान केसरींतल्यान जागृती केल्ली तशें सनातन प्रभातांतल्यान जागृती करपाचें एक नवी पिढी एक उज्वल भारताची जें कितें फुडार आसा तो उज्वल करपा खातीर एक पिढी तयार जावची म्हण सनातन प्रभात प्रयत्न करता आनी तें वास्तगीर खूब मनाक सुशेग मेळटा आनी राष्ट्राभिमान आनी धर्माभिमान जागृत जाता आनी अशें दिसता की नक्कीच हो पेपर वाचून ह्या पेपरांतल्यान फुडें बरी पिढी घडटली आनी आमचो जो भारत आमी म्हटलां न्ही की पुर्वी तसो सुवर्ण भारत आशिल्लो सगलो गुरू आशिल्लो पूर्ण जगाचो तसो गुरू आमकां भारत देशातलो एक बरी पिढी पयली जशी सगळे जल्मा आयिल्ले सगळ्याक देशा बद्दल अभिमान आशिल्लो तशी पिढी हाजे फुडेय बी तयार जातली हेजे बद्दल पूर्ण खात्री दिसता ताका लागून इतर दिसाळें आनी सनातन प्रभात हातूंत बी म्हाका फरक जाणवता आनी अजुनूय खुबशें आसा आनी ताका लागून हांव सनातन प्रभातच वासता सनातन प्रभात जो आसा तो आठवड्यांतल्यान एक येता कन्नड येता गुजराती येता इंग्रजी येता आनी मराठी मराठी हो डेलीच आसता तर बाकिचे पंदरा दिसांचे आसता किंवां मासीक आसतात किंवां आठ दिसांचे आसतात म्हण जशें हांव वाचता तशें सगल्यानूच हे वाचून आपल्या राष्ट्रा बद्दल धर्मा बद्दल अभिमान जागृत करया आनी एक नवीन यूग ह्या भारत माते खातीर निर्माण करया